अग्रवाल रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी मैंने अभी कुछ समय पहले आपसे एक दाल मखनी और चार नान मंगवाई थी जी मैंने जब अभी जो डब्बा खोला है तो इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है दाल मखनी से मुझे ये बिल्कुल भी ताज़ा नहीं लग रही है तो मैं आपको ये वापस कर रही हूँ है न आप मुझे जो इसका जो न अट्ठारह सौ रुपये हुए हैं आप मुझे ये वापस कर दीजिए किस प्रकार से करेंगे आप यह वापस जी ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे फ़ोनपे पर जी बिल्कुल धन्यवाद आप मुझे ब न इसको पेमेंट वापस कर दीजिए अगर ताज़ा है तो वह भिजवा दीजिये अच्छा ठीक है अगर दाल मखनी ताज़ा नहीं है हाँ तो ठीक है आप मुझे इसकी धन वापसी कर दीजिये धन्यवाद